हाँ बदलते हुए समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी बदलाव भी आ रहे हैं जो हमको हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं और हमारे कार्य स्थलों को भी प्रभावित कर रहे हैं जैसे पहले टेलीफोन होते थे जिससे हम एक ही जगह रखकर बातचीत करते थे लेकिन अब मोबाइल फोन द्वारा हम किसी भी स्थान पर जाकर बातचीत करते हैं पहले बटन वाले मोबाइल फोन होते थे और अब मोबाइल फोन टच वाले आ गए हैं जिससे हम वीडियो फोन भी कर सकते हैं और हम एक दूसरे के आमने सामने आकर बातचीत कर सकते हैं इसी के साथ पहले कंप्यूटर होता था जो की एक ही स्थान पर रखे हम कार्य कर सकते थे लेकिन अब लैपटॉप आ गया है जिसे हम कार्यस्थल पर ले जाके और कहीं भी ले जाकर के कार्य कर सकते इसी प्रकार के बदलाव हमारे कार्य स्थल को भी प्रभावित कर रहे हैं और हमारे जीवन को भी प्रभावित कर रहे हैं ये मुख्यतः बहुत ही आरामदायक हुआ है और हमारे लिए सुविधाजनक भी हुए हैं इसके कुछ अच्छे परिणाम भी हमें देखने को मिले हैं